कंदासीं धर्म असांखे हिकर सेखारे थो एकता एकता सेखारे थी की ज़िंदगी में केर बि घटि वधि न आहे भेदभावु न आहे गर किथे बि वञे माण्हू संग कहिड़े बि हिसाब सां कहिड़े बि ज़ात जो हुजे कोई सिंधी हुजे कोई ग ई कोई मराठी हुजे कोई कहिड़ी बि ज़ात जो हुजे पंजाबी हुजे हर कंहिं ज़ात जो माण्हू भॻवान जे अॻियां हिकु ई लेखियो वेंदो आहे गीता जे सारु में स्वंदिरनि में सभिनी हंधि इहेई चि चयो वेंदो आहे गीता जे सारु में लिखियो वेंदो आहे की फ फल कयो कर्म जी इच्छा कयो पर फल जी इच्छा न रखो जेको थी रहियो आहे सुठो थी रहियो आहे जेको थींदो उहो बि सुठो ई थींदो इन हिसाब सां की को कहिड़ो बि माण्हू वॾो नंढो भेदभावु इन्सानियतु जे हिसाब सां न थींदो आहे हिन करे गुरूद्वारे में वञो किथे बि वञो मंदिरनि में वञो सभिनी हंधि हिकु ई माण्हू करे रहंदा आहिनि गनपतिअ जे बारे में बि गणपति जो बि हिसाब जाम वॾो आहे की गनपति गन गणपति खे माण्हू जाम वॾो लेखियो वेंदो आहे महाराष्ट्र में आ हा त ई शाम हा शाम बसि प्यारी इहो आहे की कहिड़ी बि ज़ात खे घटि वधि न लेखियो वेंदो आहे की भले हूअ क्रिश्चन हुजे कोई कहिड़े बि धर्म जो हुजे हुन हिसाब सां चयो वेंदो आहे इन्सानु धर्म ई महानु धर्म आहे लंगर जे हिसाब सां बि कोई हेठि मथे कोई नंढो वॾो करोड़पति माण्हू अर्ब पति माण्हू हिकु ई जॻह ते हिन करे वेहारिया वेंदा आहिनि की कोई घटि वधि न आहे हिकु ई माण्हू खे लेखियो वेंदो आहे इन हिसाब सां हेठि वेई करे ख माण्हुनि खे खारायो वेंदो आहे